ओम शुरूआती माण्हुनि लाइ जे के योग करण शुरू था कनि उन्हनि खे जंहिं लाइ अनुकूल आसन अहिड़ा हूंदा आहिनि त भई हू सूक्ष्म व्यायाम कनि पहिरीं हथनि जा व्यायाम कनि हथ आङड़ियूं मोड़नि खोलनि मुट्ठी बंदि करे घुमाइनि वरी हथ घुमाइनि ॿई हथ मथे करे ऐं ओम जो उच्चार कनि ऐं ॿिया थींदा आहिनि सरीर जा पैरनि जा आसन हुन में पैरनि जी आङड़ियुनि खे खोलिणो बंदि करिणो सॼो पंजो घुमाइणो पादस्त आसन करिणो हुते मकरासन करिणो इहे आसन जे के आहिनि उहे नएं माण्हू अचण लाइ ॾाढा सुठा रहंदा आहिनि ऐं ईज़ी रहंदा आहिनि जे की करे उन्हनि खे को बि सरीर में कुझु खिचाव या तनाव न ईंदो आहे ऐं उन्हनि खे आदति पेईजी वेंदी आहे पोइ उहे अॻियां वधी करे ॿिया आसन करण में ईज़ी थींदो आहे उन्हनि खे